اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اب کیا اقدامات کرتے ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کو صاف ستھرا ماحول ملے وہ غیر صحت مند حالات کی وجہ سے بیمار نہ ہو اس کے لیے ہم سب سے پہلے صاف اور صحت مند ماحول کے لیے کرتے ہیں کہ درخت لگاتے ہیں تاکہ اچھی ہوا ملے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نالیوں کو بند کرتے ہیں تاکہ اس میں سے جو بد بو ہے اور اس کے علاوہ جو مچھر وغیرہ ہیں اور دیگر موذی جانور ہیں جیسے کیڑے مکوڑے اور سانپ وغیرہ ان سے حفاظت ہو اسی طریقے سے صاف ماحول کے لیے بہت ضروری ہے کہ آس پاس صفائی رکھی جائے اور کچھ جراثیم مارنے کے پاؤڈر وغیرہ ہوتے ہیں ان کا استعمال بھی کیا جائے اگر ضرورت پڑے تو یہ دو تین اقدامات کرتے ہیں ہم صاف ماحول کے لیے اور بچوں سو بچوں کو بیماری سے بچانے کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ پانی جو ہوتا ہے فری کا ہوتا ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے تو سب سے پہلے ان کو نہلا دھلا کر کے صاف رکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جتنی بیماریاں پھیلتی ہیں سب ہاتھوں کے ذریعے سے پھیلتی ہیں تو بچوں کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کو ہر وقت دھلا کر کے رکھتے ہیں اور جو ہینڈ واش وغیرہ ہے ان کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہاتھوں کے ذریعے سے بیماری نہ پھیل سکے تیسری چیز ہے بچوں کو باہر کی چیزیں کھانے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کی صحت کی حفاظت ہو بہت زیادہ تیل مسالے سے اور یہ سب چند چیزیں ہیں جو بچوں کے تعلق سے کرتے ہیں